हल्लो जय जय झूलेलाल हा तव्हां बावर्ची आहियो रोटी कराइणी हुई यारंहनि माण्हूनि जी करिणी आहे उनमें असांखे सिंधी डिश ज असांजा ॿाहिरों अचनि था महिमान उहो सिंधी खे पसंदि करण था त सिंधी रोटी खपे ऐं उनमें हिकु मिठो बि थिए रोटी खां पोइ त सिंधीयुनि जो लखनऊ जो सभु फ़ेमस आहे हे सभु ॿियूं बि कुझु नूं ठंडई वगै़रह कुझु हिक हूअ सिंधीयुनि लखनऊ में सिंधीयुनि जी मिठाई सिंगर जी माजूम अच्छा त तव्हां ॿ उनमें ऐं रोटी में छा तव्हां ॿुधायो था हे त मिठाई थी वई मिठो ऐं रोटी में मानी में

अच्छा त हिकु बार वरी सां रिपीट कयो हीअ जेकी डिशूं तव्हां ॿुधायूं थोरो ध्यानु लई वियो आहे हा रिपीट कयो त इहो कढ़ी चांवर त हाणे खाधा आहिनि हाणे हीअ बेसणु वारी भाॼी कीअं मतिलब उनमें बसिरन वारी थींदी आहे की सुकी थींदी आहे की भई रसु वारी थींदी आहे उहो मतिलब बेसणु वारी जेको आहे भई कढ़ी ॾई में बि थींदी आहे ऐं हिकिड़ी टमाटे में थींदी आहे अच्छा टकाए करे कंदा आहियो की भई हो तरे करे कंदा आहियो टेस्ट हुंदो भई स्वादु हुंदो अच्छा त तव्हां मतिलब हीअ बेसणु वारी भाॼी कयो छो की कढ़ी चांवर त अञा खाधा ई आहिनि ऐं मिठे में हिकु बार वरी रिपीट करे छॾियो पान गिलोरी करे छॾियो पान गिलोरी करे छॾियो अॼु जे लाइ खपे अॼु जे लाइ हा हा इन करे त अर्ली मॉर्निंग तव्हांखे जल्दी फ़ोन कई आहे तव्हां अॼु अढाईं वॻे भई महिमान ईंदा पहिरों चांहि पाणी नास्तो कंदा पोइ रोटी खाईंदा हा हा जॻह आहे एड्रस तव्हांखे मां फ़ोन ते मोकिलियां थी उते अचो हा स्वादु सुठो हुजे ऐं इमानदार बि हुजनि घर भरियल पियो आहे ठीकु आहे ठीकु अच्छा ठीकु आहे ठीक आहे ओके ओके हरिओम जय झूलेलाल